सिंधी समाज जी जेकी पुठियूं पीढ़ियूं हुयूं उनमें धर्म जे प्रति जेका आस्था हुई उहा ॾाढी गहिरी हूंदी हुई माण्हू ॾाढो नित नेम सां पंहिंजे धर्म जो पालन कंदा हुया सभी द्वारनि खे चङे नमूने पंहिंजे रिवाज़ से जे हिसाब सां कंदा हुया ऐं घर जा सभु माण्हू परिवार जा मिली करे उनखे कंदा हुया समाज जा सभी वॾा नंढा माण्हू उनमें शामिलु थींदा हुया ऐं कोई बि त्योहार खे हल्के नमूने न कंदा हुया त इनखे इन जे करे उन ज़माने में पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म जे प्रति माण्हुनि जी आस्था बरक़रार रहंदी रही जीअं ई हाणे असांजो आधुनिक ज़मानो थियो आहे जंहिं में असांजो ॿियनि देशनि सां गॾु व्यापार वधियो आहे टेक्नोजी वधी आहे त माण्हुनि जो मन पैसे जे पुठियां पदार्थ जे पुठियां वैभव ऐं पंहिंजी सम्मान जे पुठियां वधीक थी वियो आहे त उहे माण्हू सभु कुझु त न करे सघंदो न अगरि हुनजो दिमाग़ जे पदार्थ जे पुठियां वियो आहे त उहो पंहिंजे धर्म जे प्रति जेको हुनखे समय लॻाइणो आहे जेको मन लॻाइणो आहे जेको ताक़त लॻाइणी आहे उहो थोरी न करे सघंदो ऐं अहिड़ो ई रीज़न जे करे हिन वजह जे करे अगरि हिक पीढ़ी खां ॿी पीढ़ी ताईं इहो ई रवैयो हलंदो रवंदो आहे ऐं किथे घरनि में असां इहो बि ॾिठो आहे त ॿारनि खे पंहिंजे धर्म जो मतिलब ई ख़बर कोन्हे धर्म छा आहे सिर्फ़ु हुनखे इहो ख़बर आहे त घर में इहो जेको फ़ोटो रखियल आहे मूर्ति रखिया इहा असांजे भॻुवान जी आहे बसि उहो भॻवानु केरु आहे हुनजी छा लीला आहे हुनजी छा कथाऊं आहिनि उनजी कीअं पूॼा करिणी आहे हिनजी समुझ ई कोन्हे त जीअं जीअं धर्म जो नाश थींदो थो वञे भागवत गीता में बि लिखियल आहे त माण्हूअ जो पतन पक ई थींदो कलयुग में इहो त थियणो ई हुयो ऐं हिन करे धर्म खे बचाइण लाइ हाणे माण्हू कम कनि था किथे सफल आहिनि किथे सफल कोन आहिनि असां सभिनी खे ॾिसणो आहे त असां पूर्ण तरीक़े सां पंहिंजे धर्म खे संभालण जी पूरी कोशिश कयूं आस्था खे बरक़रार रखूं पंहिंजे द्वारनि खे मल्हाईंदा रहियूं ऐं पंहिंजे ॿारनि खे धर्म जे प्रति समुझाइण जी पूरी कोशिश कंदा रहियूं